हं नमस्ते जी अपनी बेटी की शादी हम कर रहे हैं तो हमें एल्बम बनवानी है तो हमने सुना है आपकी दुकान का नाम काफी ज्यादा सबसे तो क्या आप फोटोस क्लिक करवा देंगे शादी अभी अगले हफ्ते में है तो आप तब तक करा दीजिएगा और इसका पेमेंट क्या रहेगा अरे दस हजार तो बहुत ज्यादा है बेटी की शादी है कुछ कम कर लीजिए जी लेकिन हमने अदर शॉप पर पूछा है तो वो तो इससे कम में बता रहे थे और आपकी हमने दुकान का नाम बहुत सुना है तो इसलिए हमने सोचा कि आपके यहाँ से करा लेते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत कंसेशन कर लीजिए जी

जी तो हमें चाहिए तो अच्छी ही क्वाल्टी में लेकिन आप थोड़ा सा मतलब कुछ तो कम कर लीजिए बेटे की शादी में और भी बहुत खर्चे होते हैं घर में अरे थोड़ा बहुत तो सही से का चार्जेस कर लीजिए ना थोड़ा बहुत करके नौ हजार तो बहुत ज्यादा हैं पाँच हजार तक के करा दीजिए आठ हजार तक के करा दीजिए हाँ नहीं अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई बात नहीं है हम दूसरी जगह देख लेंगे दूसरी शॉप पर रहने दीजिए फिर कोई बात नहीं है हाँ जी जी नहीं बताएंगे बहुत शुक्रिया आपका और तो हम कब के आएं बुकिंग के लिए आपके यहाँ

जी जी हम अपनी पूरी डिटेल आपको दे देंगे बता देंगे आपको और ये लखनऊ में अ हम रहते हैं तो आपकी शॉप कौन सी जगह पर है आप हमें बता देंगे लोकेशन तो हम उस हिसाब से आगे पहुँच जाएंगे जी नमस्ते